अ हेल' औ खोनादों नोंथां औ औ ए जों लागोआव माने नों बायनो बायनोब्ला बै जोंनि मैथा सखआव बेलासे बेलासेयाव माइ लाबोसोगारोलै माइ औ बै सावथालफोर बै सावथालफोर गबसानि लाबोयो आरो ओइ माखासे बर'फोर दं दलापारानि बिसोरबो लाबोयो दा बायग्रायानो गैया जादोंना नोंथाङा बायनोब्ला

अ अ अ अ अ अ अ अ दे होमब्लालाय औ औ आंबो माने आस्सा आस्सा होमब्लालाय होमब्लालाय आं आं कन्टेक खालामना होनोसै नङा होमब्ला माने गयबो फानफैयो आरो माइबो फानफैयो आरो मैगं लांनोब्ला मैगंबो दङ आरो मेइन माबायाथ' बेफाराथ' जोंहा माने माइआनो साबसिन नालाय माइजों गयजों बेखौनो एसे जेन'बा सोलिनायाव माने मोजांसिन सोलियो नङा होमब्ला मोनगोन ओइ जिफोरखौबो मोनगोन बावनो एसे माने सेन्टार माने मार्केट बायदि जायो नालाय बेखिनियावनो नोंथां अ अ अ माने नों मैगं लांनोब्ला ओजों ओइ माबामोनहा जाहा बसुमतारिया लाव गायसोगारोलै लावखौबो लांनो हागोन नोङो दा ओमफ्राय जाहा बै सन्जयआ बानलु जै दस बिगायानो जाफ्रामगोन बे देग्लाय गायनाया बिराद बेखौ कन्टेक खालामना लांनो हागोन नोङो नों खिन्थु मोजाङानो लांगोन आरो जुखामबो दंब्रा दासो माने माबाहांदों ओइ माखासेया राबाय दा माखासेखौ उनावहाय नोङो नायफैनानै माने एखे गारि हिसाब लांनो हागोन आरो ना औ औ औ नोङो बिजनेसानो गिदिरब्ला औ औ औ अ दे होमब्लालाय माने गाबोनफोरनि भिथोरावनो नोङो फैदो ओमफ्राय फैनानै आंजों रायज्लायफैदो सेन्टाराव सानैजों रायज्लायनोसै बेयावनो नायनोसैबो बायनोसैबो नङा होमब्ला होमब्लालाय दोन्थ' दोन्थ'लायदिनि होमब्ला ना अ दे दोन्थ'बाय हा